दिक्खो जी साढ़े ग्रांऽ च कोई अगर किसाने दे बारे च महाराज असेंगी अजें मुश्कलां गै मुश्कलां गै होंदियां न क्योंकि खास कोई आक्खे कोई इन्नै इंदे बारे च पता बी नेईं होंदा जियां शैह्रें च ऐ थोड़ी माडर्नाइजेशन होंदी ऐ जित्थे नि उत्थै ज्यादातर उनेंगी जानकारी होंदी कोह्का टाइम कोह्की फसल उगानी जां कोह्की फसला गी कोह्की दवा कोह्की स्प्रे करनी ते ग्रांऽ च ते कोई ऐसी ऐसा कुछ होंदा नेईं ग्रांऽ च इन्ना अस उयै देसी स्हाबै कन्नै गोवर गूवर सूटदे ओह्दे कन्नै गै ज्यादात्तर फसल होंदी मुश्कलां गै मुश्कलां होंदियां महाराज कुतै आखेआ होए ज्यादा बरखा होई गेई जां बरखा होई गेई तां तां बी फसल खराब होई जंदी ओह् बी किसाने गी मुश्कल ऐ अगर जियां नेईं होए बरखा तां सौका पेई जंदा तां उयां फसल भुज्जी जंदी साढ़ी ओह् बी इक मुश्कल ऐ ते कोई बीऽ नेईं मिलदा बीऽ उ'यै सारा देसी बीऽ रक्खे दा होंदा सालै दे साल ते उ'यै बीऽ राह्ना असें इंयां होर होंदा ते उनें उनेंगी हर साल न्यू बीऽ मिलदा टैस्ट होइयै मिलदा लवाटरी चा टेस्ट होंदा बीऽ तां जाइयै रांह्दे साढ़े उ'यै बीऽ दस्सें सालें दा चला दा बिएं दा उ'यै राह्ना इन्ना ग्रांऽ दे लोके गी कदें पता गै नेईं होंदा केह् स्हाब होंदा केह् होर जगह् जित्थै जदात ज्यादात्तर पता होंदा माडर्नाइजेशन बगैरा दा ओह् लोक पंज पंज छे छे फसलां कड्ढदे सालै दियां ते साढ़े ग्रांऽ च केह् कड्ढदे दो फसलां कड्ढदे इक बारी मक्कां रांह्दे ते इक बारी कनक रांह्दे ते जां थोम लांदे जां फ्ही सरेआं जां बाजरा झरी धान ते इन्ना कोई आक्खे ग्रांऽ च कोई इन्नी कोई माडर्नाइजेशन नेईं ऐ फार्मली मतलब कोई असेंगी कोई स्पोर्ट कुसै गी मिलदी गै नेईं ऐ कोई ऐग्रीकल्चर दी स्पोर्ट नेईं मिलदी कुसै दी स्पोर्ट नेईं मिलदी ऐ ते ना कोई ना कोई एहदे बारे च कोई असेंगी ट्रोनिंग ग्रांऽ च दिखचै ग्रांऽ दे करसान जेह्ड़े होंदे तां कोई ट्रेनिग बगैरा बी असेंगी नेईं देई जंदी उ'यै जो पराने पराने बजुर्गें शा असें सिक्खेआ उयै फ्ही अग्गें ते उयै ते पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलदा जंदा कोई आक्खे कोई न्यू स्किल जेह्का असेंगी साढ़े ग्रांऽ च किसाने गी साढ़े नेईं थ्होंदा ते मुश्कलां जेह्कियां दिन दिन सगुआं मुश्कलां होआ दियां न्यू न्यू रूल कड्ढै दी गवर्नमेंट साढ़ा नाज जेह्का जियां मक्कां दा रेट दा ओह् बी महाराज दिनोदिन डाउन करै डाउन होआ दा जेह्की चीज साढ़े ग्रांऽ च किसान लोक लांदे ओह्दा रेट गै नेईं होंदा जेह्की चीज गवर्नमेंट ने देनी होंदी तां ओह्दा रेट उनें बड़ा बधाइयै जियां कोई अगर असें मक्कां बेचनी होेन ते साढ़ियां मक्कां लगनियां कोई अट्ठ नौ रपेऽ किल्लो दस स्हेई भई शैल होग कोई तां पीली मक्क इयां खरी होंदी ते बाकी असें अगर मुल्लें लैनी होग तां असेंगी उ'यै ओह्दा आटा जा कोई लैना होए ते उ'यै सट्ठ सह्त्तर रपेऽ किल्लो पौना फ्ही किसान लोकें गी किन्ना दुख होग एह् उयै जानदे कसान लोक ते जां फ्ही जे कोई उत्थै कन्नै लोक रौंह्दे होङन बाकी आह्लें गी नेईं ऐ पता ते इ'यै मुश्कलां मुश्कलां होंदियां बड़ियां होंदियां कोई ट्रेनिग नेईं थ्होंदी ढंगै दी ते